हम किसी भी खेल में उससे सम्बंधित इसमें हिस्सा लेते हैं तो उस मुद्दे को रोकने के लिए हमारे क्षेत्र में बहुत कड़े प्रबंध किए गए हैं यहाँ के कानूने बहुत कड़ी होती हैं जैसे कि उन खेलो में हिस्सा लेने के लिए जैसे जुए ताश और पहलवानी कुश्ती बोक्सिंग आदि ये सब जो खेल हैं इनमें हमारी क्षेत्र में बहुत ही कानून हैं इन सब में कड़े कानून बनाए गए हैं जैसे कि ये सब खेलें थोड़े ये कानून के विरुद्ध थोड़े खेल हैं तो इन सब में खेलों में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही कड़े कानून बनाए गए हैं